گڈ مارننگ سر فرمائیے جی جی ہم لیپ ٹاپ چیک کرتے ہیں بتائیے کیا ہوا ہے کیا پرابلم ہے جی جی جی

اچھا ہینگ بہت کر رہا ہے اچھا جی جی ہم بنواتے ہیں

کیا ہوا اس میں کیا پرابلم ہے اچھا آپ اپنے اپنے ساتھ آپ لیپ ٹاپ لائیں ہیں آپ اپنے ساتھ لیپ ٹاپ لائیں اچھا بتائیے سر ذرا چیک کرتے ہے اچھا اچھا میں چیک کرتا ہوں سر پانچ منٹ تھوڑا سا انتظار کیجیے میں چیک کرکے دیکھتا ہوں بولتا ہوں پھر آپ کو آ پیسے تو زیادہ نہیں لگیں گے اگر اس میں سافٹ ویئر اگر ڈالنا ہے تو دو ہزار روپے لگ جائیں گے ایسا تو کوئی زیادہ پیسے نہیں لگیں گے لیکن اگر دیکھتا ہوں دیکھنے کے بعد پھر اگر ڈالنا ہے تو پھر آپ کو بولیں گے تو آپ اگر ڈالنا ہے تو سافٹ ویئر ڈالنا ہے تو ڈال دیجیے پھر پیسے آپ کے ذیادہ لگیں گے اور اگر نہیں ڈالنا ہے تو پیسے کم لگیں گے اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگ جائے گا وہی بس پانچ دس منٹ تھوڑا سا دیکھیں گے کچھ اوپر نیچے ہو گیا تو ٹھیک کر لیں گے زیادہ کچھ ٹائم نہیں لگیں گے پانچ سے دس منٹ لگیں گے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھتا ہوں اچھا اچھا جی جی جی آپ آفس آفس کا کام کرتے ہیں جی اچھا جی جی دیکھتا ہوں میں اسے میں کوشش کرتا ہوں اس کو ٹھیک کرنے کی ہو جنتا جلدی ہو سکے کوشش کرتا ہوں ٹھیک کرنے کی جی جی میں دیکھتا ہوں بس آپ انتظار کیجیے آپ بے فکر رہیے آپ کا لیپ ٹاپ آپ کو اچھا کرکے ہم دیں گے آپ بے فکر رہیے